असांजी सिंधी ॿोलीअ में घणा ई बैत किताब गाना भॻवाननि जा गाना ऐं हाणे अॼकल्ह त यूट्यूब ते खिल मस्तीअ जा बि वीडियो अपलोड कनि था रील ठाहे पंहिंजा माण्हूं असांजा भॻवाननि जा गीत किताब ॿिताब बि जाम मिलनि था भॻवान जूं सिंधीअ मेंआरतियूं ऐं इहे किताब रामायण महाभारत बि सिंधीअ में अची विया आहिनि हाणे